जय झूलेलाल पंहिंजे गवरमेंट सरकार पंहिंजे लेडीस लाइ कुझु बि न करे थी इन लाइ कुझु करण लाइ करे उन खे सिक्योरिटी वधाइण लाइ करे लेडीस खे सपोट करण लाइ करे लेडीस सेफ रहे इन लाइ करे अने अ सरकार खे कुझु नया नया नियम करणा खपनि के इन आ छोकिरियूं खरीदियूं वञनि या उननि जा रेप थियनि था या उननि जी सिक्योरिटी ओ वधारण लाइ करे कुझु करणो खपे गवरमेंट